जों आंथ' बिदि संनाय खावनायनि क्लासखौथ' गोदो गैखायामोन आरो आं थांफेराखै सोलोङाखैबो जों न'वाव बिदिनो बिमाफोर संनायाव थाफानानै बिदिनो ओन्दैनिफ्रायनो सिथिं सिथा बिदिनो संनाय खावनायाव जों थाफायो बेफ्रावनो एसे एनै नायै नायनानै बिदिनो रोंबाय आरोखि बिमाफोर संनायखौनो जाबाय जानानै बिनिफ्रायनो जोङो एसे एनै मारै सङो मारै खावो बेखौ एसे जोङो खेल खालामबाय बेनिफ्रायनो जों लासै लासै दिनै एसे गामोन एसे दोनै मा सङो गामोन मा सङो बेफोरखौनो जों नायै नायै आङो नायै नायै रोंबाय आरोखि

दानि जोंनि दिनावथ' बेफोरबायदि क्लास बिदि संनाय खावनायनि क्लास बा माबा माबि क्लास बेफोरबायदि गैखायामोन जों ननिफ्रायनो बेफोरखौनो नायै नायै सोलोंनानै जों रोंबोजोबदों जा एसे एनै रोङो बेफोरनो दानियासो बिदिनो मबेलफ्राव नायै नायै दानि गथ'फ्रा जेनेबा जोंनि फिसाफ्रा मबेलाव नायै नायैनो बबेखौ मारै सङो मिगिखौ मारै सङो आर सावमिनफोरखौ मारै एवो मारै सङो म'म'फोरखौ मारै मारै आरो दानिया माबाबो मिसथिफोरखौ मारै मारै बानायो बेफोरखौबो बानायला बायो आरोखि फिस्रो थेवबाबो बाहा बिसिनि बायदि इसिबां मानि जाया जा जायो बेखौनो बानायनानै जायो आरोखि संनायाथ' गोबाङानो बिदिनो जोङो नारजि दोलो नारजि दोलोफोरखौ बिदिनो जोङो रुनानै खारै होनानै रुनानै नां गावनि जखानि मथ' होबासो बेबो माबायो रुइयो खारैया नाङाबाथ' गेब्लेया बेफोरखौनो जोङो एसे जखा लायै लायै नायनानै माबायो आरोखि सङो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियावबो जों खारै नाङाबा मोजां मथ' खारै होनानै सङाबा गोथाव जाया सब मोजां रोखोम समान जखानि होनानै नायै नायै संनो रोंनांगौ होमबासो बेफोरबो गोथाव जायो बिदिनो बोथोर नायै बोथोर बिदिनो बिमाफ्रा सङो आबै आबै बिदिनो गोदोनि आबैमोन फिसोरो सङो गोदोनाथ' आरो खादौजोंनो एरग्लि एरग्लि एरग्लि मानि ओरैबायदि मोजां जाखायोमोन आरोखि जों रोंदोंबाबो आङो रोंदोंबाबो बिदिनो दानियाव दालि खाथा सागं होनो दालि खाथाखौ जों बर'नि सागं होनो आरोखि दालि खाथा मानेथ' बे हारसाफोरनि जायैबाय खाथा दालि खाथा दालि साग्रा जोंना जाबाय सागं बे सागंजों साग्लिबासो गेब्लेयो जोंजों नारजिया खिन्थु मोजाङै रुथारनांगौ आरोखि खारै होनानै होमबाना एखदम मिस मिस गेब्लेबाय आरोखि आरो बिदिनो लाफा ओंख्रिफ्राबो गोथाव जायो एसे जों रिमोननाय बेखौ मा होनो जों बर'आव ओंख्रि ओरैनो गोफाथ होनो आरोखि लाफा गोफाथ मानि लाफा रिमोन्नायखौ जों लाफा गोफाथ होनो ओरैनो मानि जानायाव ग्लब ग्लब हाबो नालाय थ्रोब थ्रोब हाबो बेखौनो ओंखायनो जोङो बर' रावाव जोङो गोफाथ होन्नानै बुङो आरोखि बेराथ गोथाव जायो खारै होनानै ना गोरलै एसे होदो जों बेफोरखौनो रोंबोबाय आरोखि आरो सोलोंनांगौथ' जोंहा दा नै बैसोयाबो गैला मेगनबो नुला आरो दानि गोदान गोदानखौ सोलोंनोबो जों हाला दानि गोथाव गोथाव जानाय आयथेम बोरै बोरै सङो बेफोरखौ जों आरो गोदोनि बेनो नार्जि अनला लाफा मैद्रु बेफोरखौ जोङो संनायाव गोरोंथारसै आरो सबाय खारि बेफोरखौ